साढे ग्रांऽ च सारा हां इम्पाटैंट इ'यै होंदा के ब्याह् गी ढोल बजदे जनानियां डांस करदियां कुड्ड गोल धारा बनाई'री इक मतलब गोल गोल धारा बनांदे मर्द इक साइड ते जनानियां इक साइड डांस करदियां सलवार कमीज पाइयै अच्छी तरह ते लम्मियां भाखैं लांदे गाने बड़ा गै इन्जाय करने अस उसी ते अस उसी कदें बी मिस नी करदे घोड़ियां गांदियां जनानियां ते पूरा इन्जाय करने बच्चे इक साइड नचदे ते बुड्ढियां बुड्ढियां बी नचदियां इत्थै साढ़ै